हाँ हलो हाँ हाँ हलो हलो हाँ हलो आवाज़ आ रही है आपको हाँ बताइए हाँ हाँ हाँ

हाँ तो आप है ना ये अपना एश्टीमेट वो लगभग लगभग कितना है आप आइए सोरूम आए थे आप क्या तो आप आए थे तो आपने डिसाइड किया था कि कौन सी गाड़ी चाहिए कौन सी कंपनी की चाहिए आपका एश्टीमेट कितना है इनोवा तो इनोवा में आपका कैसे लेंगे आप फाइनैस लेंगे कि वाई कैस लेंगे फाइनैंस लेंगे अच्छा आपका उद्देश्य क्या है लेने का इनोवा ही क्यों अच्छा अच्छा अच्छा तो और ताे आप आ जाइए कलर वग़ैरह के बारे में आप ने निश्चय किया कि कौन सा कलर आप को पसंद है हाँ तो आप कब आना चाहेंगे बताएं आपकी फाइनैंस की फाॅर्मेलटी हो गई पूरी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा किस बैंक से लेना चाह रहें फाइनैंस आप डोकुमेंट में आपका एक तो आपका इश्टेटमेंट बैंक का इश्टेटमेंट लगेगा आपका और आपका जैसे पेन कार्ड वग़ैरह आपका आधार कार्ड वग़ैरह और आप कितना डाउन पेमेंट करना चाह रहे ये तो हम उसको जान के पहले आप सोरूम आ जाएं सोरूम पर ही बैठ कर आपको जानकारी दे दी जाएगी कब लेना चाहेंगे आप अब ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप डाउन पेमेंट कितना करना चाह रहे हैं उसी हिसाब से होगा ना डाउन पेमेंट आपका आप डाउन पेमेंट मान के चलिए आप है ना और टॉप मॉडल लेंगे तो वो आपकाे है ना क्या कहते हैं इस समय टॉप मॉडर आ रहा है छत्तीस लाख रुपये छत्तीस लाख है पैंतालीस हज़ार समथिंग का ऑन रोड है तो उसका डाउन पेमेंट आप कम से कम आप तीस परसेंट बीस तीस परसेंट डाउन पेमेंट आप समझ लीजिए अब आपका जैसे डाउन पेमेंट आप मान के चलिए लगभग लगभग आपका छत्तीस का हो गया तीन सत्तर के क़रीबन आपका छत्तीस के हाेगा तीस परसेंट कहेंगे तो नौ लाख के और वैसे आपका दो बीस परसेंट के हिसाब से छः लाख समथिंग पाँच छः लाख में आपकाा हो जाएगा तो किस्त आपकी पड़ेगी कम से कम पैंतालीस हज़ार समथिंग तो आगे आ कर देख लीजिए उसको और कर लेंगे ठीक है धन्यवाद ठीक है धन्यवाद